आं कॅब ड्रायवराक फोन लागला ना हांवेंन ती कॅब बूक केल्ली पय हय म्हाक ती हांगा मडगांव मात्शें वरोन हाड म्हणोन सांगलें पय हय ती म्हाका मात्शी आतां रद्द करपाक जाय आशिल्ली हय कारण हांवें तुमकां कितल्यांक आपयल्लें आनी तुमी येवकूत ना म्हणून हांव कितलो वेळ रावलें थंयच्यान हांव मागीर तिळामळ येयलें थंय तरी म्हाका बस मेळ्ळ्या मेळ्ळी म्हणून पूण तुमी येवत ना कितलो वेळ जालो कारण ती त्याच टायमार सोडटा बस म्हाका ती चुकली नाल्यार हांव तुमकां सांगपा नाशिल्लें म्हाका व्हरोन हाड म्हणून म्हणोन हांयें कॅब बूक केल्ली हांवें आतां पय हांव तुका रावतां खंय सांगलेलें तूं थंय येवत ना म्हणून हांव तिळामळ येयलें तरी तुमी थंय पावतले पूण तुमी पावत थंय पावलें ना पय तुका सांगपाकूय म्हाका हें टायम नाशिल्लो हांवेंन प्लेस चेंज केलो पूण एक सांगात तुमकां टायम कित्याक जालो खंय तो हय पूण तुमी म्हाका पयलीं सांगपाक जाय आशिल्लें न्हू असो असो एक्सिडेंट जाला मातशें टायम जातलो म्हणोन ना कारण कशें आसा हांव म्हाका अर्जंट वचपाक जाय आशिल्लें पय म्हणोन हांव रावलें तुमकां तुमी येतले म्हणून तर आतां आतां सद्यां आतां ती रद्द करतां कारण आतां बस गावता जाल्यार बसीर तशें वयता पूण म्हाका लेट मात जातलो तुमी कांय बेगीन पावपाना न्ही कारण ती गाडी काडटा बी म्हळ्यार तुमकां थंय टायम जातलो पय हय एक काम कर म्हाका हेका साडे णव म्हळ्यार खरें पावपाक जाय आशिल्लें तें पूण आतां टायमूच जाय जालो साडे णव तुमी कांय पावपाना पय हय हय तें मातशें कॅन्सल करपाक पडटा न्हू ऑनलायन हें केल्ले बूक केल्ले कारण मागीर ते आतां तुमी डायरेक्ट आतां तुमकां सांगला पय तशी कॅन्सल करपा मेयटा काय म्हाका करची पडटली म्हाकाच करची पडटली ना तेका लागोन न्हू कारण हांवेंन पय डायरेक्ट तुमकां फोन करून रद्द केल्या न्हू म्हणोन आं ऑनलायन करपाची आसता ती आं आं आं तुमी एक बेगीन पावलें जाल्यार वचपा जातालें पय पूण तुमी पावपाना म्हणटात तर रद्दत केल्ली बरी न्हू नाल्यार बेश्ट म्हाजोय टायम वेस्ट न्हू हांगा कितले वेळ म्हणो रावतलें म्हाका अर्जंट आशिल्लें काम म्हणून पावपाक जाय आशिल्लें तितकें म्हणल्यार आसूं नाल्या तशें कांय ना हांव रद्द करतां ती आं आं बरें बरें